चिरां जिल्लायाव बांसिनै हेंथा एबा जेंनाफोर होननानैहाय बुङोब्ला जों लामा आरि फोरखौहाय जों सिगांनो बुंग्रोनो हायो मानो होननानैहाय बुङोब्ला चिरां जिल्लायावहाय जेरैहाय दैफोरखौहाय दालां गैया मा गैया बिदिनो नाव बारनानै थांनाय फरायग्राफोरनि थाखायबो सुबिदा जाया मानो होननानै बुङोब्ला फरायग्राफोरखौ बिराद खसथ' मोननांगौ जायो जेरै लामा फोराबो गाज्रि आरो बिदिनो नावफोर दैफोराबो बिदिनो दालांफोर गैया नाव बारनानै फैनांगौ जायो आरो कलेज फरायफैनांगौ एबा स्कुलफ्राव थांनांगौ जायो बेफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो जोंनि चिरां जिल्ला फोरावहाय आरो बिदिनो दैदेनगिरिफोरनि सायाव बेखौनो बुंनो लुबैयोजे जोंनि फरायग्राफोरनि थाखाय माखासे सुबिदाफोरखौहाय होनो हाय जेरै लामाफोरखौ बानायना होनाय बा दालांफोरखौ बानायना होनाय आरो बिदिनो माखासे फरायसालि एबा फरायसालिमा बेफोरखौ कलेजनिफोरखौहाय जेरै गामियावनो एबा खाथियावनो बानायना होयोब्ला मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला गामिनि मानसिफोरा बहुद बहुद बिदिनो गोबांथार खस्थ' एबा जेंनाफोरखौ सहायनो गोनां जायो बिनि थाखायनो बे स्कुलफोरखौ एबा कलेज फोरखौ गामिफ्राव बानायोबा मोजां जायो आरो